जहाँ तक साहित्यकार या कविके प्रश्न छै हमर ग्रामीण श्री कविश्वर चन्दा झा सबसँ प्रिय साहित्यकार छथि हमर और जे हुनकर सबसँ नीक चीज छनि ओ छनि रामायण जे मैथिलीमे लिखल गेल अछि आओर ओकर विवेचना से अद्भुत अछि ताहि दुआरे हुनकर रचनाके विषयमे आगू नहि किछु कहब